पूर्णिया मे देखल गेल अछि जे समाजिक सौहार्द बहुत जादा छै एहिठाम सभ सम्प्रदाय केर पर्ब जे छनि तय मे एहिठामक सभ सम्प्रदाय शामिल होइ छथिन जेना मुहर्रम मे मुस्लिम समाजक सङ्ग हिन्दू समाज जतबे मुस्लिम समाज के योगदान रहै छनि ओहिसँ कनियो कम हिन्दू समाजक योगदान नहि रहै छै दुनू समुदाय मिलकऽ एकरा मनबै छथि राति के दस या पन्द्रह दिन एक बिशेष प्रकारक प्रोग्राम होइ छै जकरा कहै छै झरनी खेलेनाइ आ देखल गेल अछि जे एहि झरनी मे हिन्दू आ मुसलमान दुनू मिलकऽ खलाइ छथि लाठी भजनाइ एहि करतब मे दुनू समाज मिलकऽ देखबै छथिन ठीक एहि प्रकारसँ देखबा मे आयल अछि जखन दीपाबली पर्ब रहै छै तऽ मुस्लिम समुदाय द्वारा दीप जलायल जाइया पटाखा फोड़ल जाइया फुलझड़ी जलायल जाइया आओर सङ्गे सङ्गे बसि कऽ उल्लासमय बाताबरण मे हर प्रकारक आदान प्रदान कयल जाइत अछि